एक चारि उन्नैस सए पञ्चानबे दश छओ उन्नैस सए निनानबे पन्द्रह आठ दू हजार दश पाँच दू उन्नैस सए अनठानबे बीस बारह दू हजार बीस चौदह दश उन्नैस सए सत्रह